गोंय राज्याची भाशा कोंकणी आनी भारताची भाशा हिंदी हेजा भितर जर तुळा करपाची आसा जाल्यार ती कठिणच आसा कारण दोगांचें क्षेत्रफळ पळयलें जाल्यार खूब मर्यादा आसात तरी पूण गोंयातली कोंकणी भाशा जी आसा राज्यभाशा ती फक्त गोंयाक नासून ती कर्नाटका कांही भागांनी कारवार ह्या बाजून कांय भागांनी तशेंच मंगळूर त्या भागांत आनी खास करून नमूद करपा जाल्यार केरळा हांगा एक कांय वाठार आसा थंय एक कांय हजारांनी लोकसंख्या आसतली थंय कांय जाण कोंकणी भाशेचो वापर करतात दैनंदीन आयुश्यांत पूण जेन्ना आमी हिंदी भाशेचो उल्लेख करतात तेन्ना हिंदी भाशा ही उत्तरे कडेन जवळपास सगळ्याच राज्यांनी उलयल्ली जाता किंवां भारता भितर सगळ्याच राज्यांत तेचो वेव्हार चालू आसा कारण ती देशांतली भाशा आसा तेका लागून सगल्यांक ज्ञात आसा पूण कोंकणीचें तशें ना कोंकणीक एक राज्यभाशा म्हणून पयलें जाता तेन्ना खास करून ही त्या राज्या भितरूच तिजें कार्य चालू आसा आनी तरी सुद्दां इतलें बारीक क्षेत्रफळ आसून कमी लोकसंख्येचीं एक भाशा आसून सुद्दां तेका राष्ट्रीय दर्जो प्राप्त जाला हें त्या कोंकणी भाशेचें एक सन्मान आनी व्हडपण सुद्दां पूण हिंदी भाशा जें आसा ती उत्तरे कडेन आमी मध्य प्रदेश पळयलें जाल्यार उत्तर प्रदेश ह्या सगळ्यां भागांनी खूप पयली सान उलयली वयता आणी तेका लागून तेजें क्षेत्रफळ चड आशिल्ल्यान तेका एक देशाची राजभाशा म्हणून तेन्ना एक दर्जो मेळ्ळो आनीक हें जी भाशा आसा हिंदी ही गोंयाकूय उलयली जाता मागीर दक्षिणे कडेन कांय जाग्यार जर आमी पयलें जाल्यार खास करून तें तेंच्या राज्यभाशेचो हट्ट घेवन बसलात थंय पूण जो वेव्हार आसा राजकीय वेव्हार आसा थंय कांय जाण थंय कांय जाण तेजो वापर हाडटात तेका लागून हेजें जें हिंदीचें क्षेत्रफळ आसा तें खूब व्हड आसा आनी कोंकणीचें जें क्षेत्रफळ आसा तें खूब ल्हान आसा पूण जाल्यार सुद्दां तेजें दोगांचेंय जें व्हेव्हार आसात तें खूब सुरळीत चालू आसात